सलोनी तळेकर उलयता तुमी फ्लावरस् बीन विकता न्ही आ सो का न्ही तुमच्या पेकेजीन्साचे फ्लावर पेकेजीस जर म्हाका व्हडल्या प्रमाणा घेता जाल्यार म्हाका पेकेजीस मातशी जाय आशिल्ली कशें कितें तें तुमगेलें लायक म्हाका न्ही बेश्टी अशी नाका आशिल्ली म्हाका अशी लोटस बीन तसली जाय आशिल्ले ओके ओके जाणां कळें म्हाका व्हेडीगांक जाय आशिल्ली अरांवड लायक टू हंड्रेड टू त्री हंड्रेड ओके ओके सो लायक टोटल तुमची पेकेड कितल्याची आसतली लायक ईफ हांव बाय एक अशें त्री हंड्रेड फ्लावर्स नायन थावजंड फाय हंड्रेड ओके जाता मागीर तुमचे कडेन अशें वेडींग न्ही अशें ट्वेन्टी एट मे आशिल्लें कळ्ळें ट्वेन्टी एट मे वेडींग आशिल्लें वेडींग डेट सो लायक तेदे म्हळ्यार सगळे फ्लावर्स रेडी जातले हय म्हाका न्ही पींक कलराचे लोटस जाय आशिल्ले बट आनी आ ते जे फ्लावर्स आसा पय थोडे जे आसा ते बेश्टे फ्री सेपरेट फ्लावर्स आनी दोन म्हाका हार जाय आशिल्ले लोटसाचेच हार जाय आशिल्ले आनी लायक अशें मातशें डेकोरेट बीन करून धाडून दिल्यार बरें जातलें तुमकां एडरेस हांव सेंड करता

बरें कितले ते हय हय जाता सो आदल्या दिसां म्हळ्यार वेडींग एक्चुली आमचे सांजे आसा सो सकाळचे आमकां मेळटलें फ्लावर्स हय हय जाता जाता बरें बाय